हाँ हेल्लो की यौ सब्जी सब यऽ की सब अइ हमरा तऽ लेनाइ रहै तीन चारि रंग के सब्जी परवल लेनाइ रहै कटहर लेनाइ रहै भिन्डी लेनाइ रहै बैगन लेनाइ रहै करेला लेनाइ रहै दर कहियौ की सब कथी के कतेक अइ कोन चीज के हूँ हूँ हूँ हाँ अलूओ लेबै हूँ तऽ एतेक महग देबै सब किछु जे अहाँ कहबै सएह रेट लेबै ओ ठीक छै हम की दर लेबै अहाँ ने रेट कम करबै हॅं हॅं हॅं धनिया पत्ता हरा मेरचाई लहसुन ठीक छै आदो अइ ठीक छै सब किछु के रेट कम करियौ तऽ हम से आबि रहल छी लय लए ठीक ने आम लेब दस किलो

कहलहुॅं तऽ जे आम भेल तकर बाद से पाँच किलो परवल लय लेब पाँच किलो आलू लय लेब कम कम कय कऽ